ہندوستان کی آب و ہوا بہت بہترین ہے اور یہاں پر مختلف علاقوں مختلف خطوں میں مختلف قسم کی آب و ہوا ہے اور ہندوستان کی یہ خوبی ہے کہ کشمیر میں برف راجستھان میں ریت اور کرناٹک کیرلا الگ الگ اسٹیٹس میں الگ الگ موسم پائے جاتے ہیں جو ہمارے لیے اس ملک ہندوستان کے لیے ایک اچھی سی بات ہے